म्हज्या सगल्यान यादेशीर अशी मोटसायकल भोंवडी आशिल्ली ती हांवें गेल्या वर्सा केल्ली दोन हजार चोवीस वर्सा तातूंत हांव आनी म्हजी बायल दोगांय मेळून आमी दांडेली गेल्लीं दांडेली गोंयच्यान सुमारेक शंबर देडशे किलोमिटर आसा आनीक आमी दोगांयनी ह्या भोंवणे खातीर खूब पयलींच्यान येवजून दवरिल्लें ते ते आर्थीक बंदोबस्तूय थंय केल्लो घरांतल्या सगळ्यांक समजोन सांगिल्लें सगळी तयारी केल्ली आनी तेच्या उपरांतूच आमी गेल्लीं हांवें ही भोंवणी म्हज्या बायले वांगडा केल्ल्या कारणान म्हाका ती खूब यादेची अशी दिसता तेच तरेन जो रस्तो आमी घेतिल्लो तो भर रानांतल्यान वतालो मदीं मदीं न्हंयो आशिल्ल्यो रानटी जनवरां पळोपाक मेळ्ळीं एकंदरीत वातावरण सुंदर आशिल्लें आनी हातूंतली एक यादीची गजाल म्हटल्यार हातून आमी जेवणा खातीर एका जाग्यार राविल्लीं तेंचें जें घर आशिल्लें पळय आनी तो पळय धंदेकार आशिल्लो जेणे आमकां जेवण दिल्लें तोयी कोणतरी गोंयकारूच आनी जेन्ना आमी तेचे कडेन उलयले तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तोयी आमच्या गांवांचो गांवांतलोच म्हणून तेन्ना म्हाका जेन्ना म्हजें ताचे कडेन नातें निर्माण जालें आनी ताणें म्हाका त्या वाठारांतल्यो खूब गजाली सांगिल्ल्यो हें सगळें म्हाजें यादीक उरतलें आनी ताका लागून ती म्हजी यादीची भोंवडी